जी बिल्कुलु सर लखनऊ जी चिकनकारी आहे जीअं की उन खे बि सरकार जी तर्फ़ां घणेई अनुधान मिलंदो आहे उन खे अॻिते वधाइण लाइ कलाकार खे प्रोत्साहन बि मिलंदो आहे भारतीय नाटक अकैडमी ऐं संधी संगीत नाटक अकेडमी लखनऊ जी कलाकारनि खे अॻिए वधाइण लाइ काफ़ी कमु करे रही आहे ऐं सरकार बि हिननि खे प्रोत्साहन ॾींदी आहे